जोंनि देहा जोथोननि थाखाय गोबां जोङो बिमा नुनो मोनो साख्रि मावनाय बा एसे रांखान्थियारि सांग्रां मानसिफोरा एल आइ सि खुलिनानै लायो आरो बिब्दिनो न'खरनि बायदिसिना मानसिफोराबो एल आइ सि बा बिमाखौ खुलियो बेनि अनगायै जायफोरा रांखान्थियारियै बारा सांग्रां नङा बिसोरनि थाखाय सोरखारा गोबां बिमा गथायदों जेरै अटल अम्रिट आयुसमान कार्द आरो रेसन कार्द बेफोरनि गेजेरजों इसे गाहाइ थाखोनि गोरिब थाखोनि मानसिफोरा गोबां अनसुंथाय मोन्दों आरो मदद मोननायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर कार्दनि गेजेरजों बायदिसिना समाव एसे गोबां खरसा जानाय बायदि जुदि बेराम जायोब्लाथाय बिदि आयुसमान कार्दनि गेजेरजों सोरखारनियाव एसे रेहाय मोननाय जोङो नुनो मोन्दों बेफोर बायदिनि गेजेरजों गोबां जोंनि ओनसोलनि जायफोरा गोरिब थाखोनि मानसि बिथांमोना मदद मोन्दों बेनि थाखायनो जायफोरा अटल अम्रिट आयुसमान कार्द बा रेसन कार्द बेफोरबायदि गैया बेफोरखौ हाजासे सोरबा जुदि बेफोरखौ मोजाङै मिथिया बेफोरनि मुलाम्फाया मा आयुसमान कार्द अटल अम्रिट बा बै रेसन कार्द बेफोरखौ बेफोरनि जा गोनांथि बेफोरखौ जायफोरा मिथियाखै खाथिनि इसे रोंनाय मानसिफोरा बिथांमोननो बेफोरनि जा गोनांथि बा बेनिफ्राय मा मुलाम्फा जायो बेखौ फोरमायबाथाय गोबां गोरिब थाखोनि मानसिफोरा मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा थिनो हायो बेनिखायनो जोङो आयुसमान कार्द अटल अम्रिट आरो रेसन कार्द बेफोरखौ हानायसेबां जोङो गावनि मुङाव खुलिना लानांगौ बेफोरजों जोङो जिउआव माब्लाबा गोब्राब बेराम जायोब्लाथाय सोरखारनिफ्राय जों मदद मोनगोनखौ मिजिं थिनो हायो